मेरी एक ऐसी बर्ड वॉचिंग की यादगार कहानी है जब मैं छोटी सी थी तबसे ही मुझे चिड़ियों को देखने का बहुत ही शौक रहा है ऐसे में मुझे एक कहानी याद आती है मुझे एक बात याद आती है जब मैं छोटी थी तो घर के बाहर सुबह के समय मैं रोज एक चिड़िया को बैठा देखती थी और वह चिड़िया इतनी सुंदर थी वह गुलाबी से कलर नीले से कलर की वे चिड़िया थी हाँ मुझे याद आया वे नीले से कलर की एक चिड़िया थी बहुत सुंदर पंख थे इसके वह रोज़ सुबह हमारे घर के बाहर आके बैठती थी मैं उसे प्यार से देखती रहती थी एक दिन मैंने उसको जब न कुछ दाना डाला तो वह धीरे धीरे करके वह मेरे पास आने लगी फ़िर मैं रोज ही उसको सुबह सुबह वहाँ पे जब घर के बाहर देखती तो रोज उसको दाना डाला करती थी और वो रोज दाना खाने के लिए मेरे पास आया करती थी तो इस तरह से उसकी आदत बन गई थी और जब मैं नहीं रहती थी जब मैं उसको सुबह सुबह नहीं मिलती थी तो वो रोज अपनी ची ची की आवाज में मुझे बुलाया करती थी तो वह मुझे यादगार लगती है